بالکل پڑھانا چاہیے یہ ایک ایسا ہے کہ اگر اپن بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو ایک دنیا گلوبل لیبل پہ بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے اس کا سب سے بڑا شکار ہوا ہے کوئی بڑا طبقہ تو وہ کسان ہوا ہے اس لئے ہر حکومت ہر پارٹی جو ہے اس کو ہی اپنی بنیادی مقصد بنا کے جو ہے آتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے اور آ بھی گئی تو دور کرتے کچھ کچھ نہیں کرتے اور اسی کا جو ہے سہارا لیتے اسی لئے جو ہے اسکول میں اس کا پڑھا ایک مضمون میں رکھنا چاہیے ضرور ہے یوں کیونکہ چاہے گھر کی ہو یا ملک کی ہو معاشیات جو ہے اسی پہ جو ہے منحصر ہے اگر اس کا جو ہے علم نہیں رہا تو پھر جو ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کئی جو ہے ایجنسیز کھل گئے اور کئی جو ہے چاہے وہ الیکٹرانکل ہو یا پھر جو فون استعمال کرتے ہیں وہ تک یا پھر جو آٹو موبائل ہو یا پھر جو ہے گھر ہو اس کا جو ہے سود پہ لینے کا بہت جو ہے حد حد بدل بھی جو ہے معاشرے میں ہمارے خود محلوں میں اطراف جو ہے بہت بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ یہ جو ہے چیز چل رہی ہے جس کی جو ہے علم ہونا چاہیے بچوں کو ابھی سے ہوا تو آگے جو ہے اس میں ملوث نہیں ہوتی ہے اپنی قوم اپنے جو ہے معاشرہ چاہے وہ ملک کا ہو ریاست کا ہو یا ضلعے کا ہو یا گاؤں کا ہو یا کسی بھی سطح پر رہا ہو چاہے کوئی بھی جو ہے کہیں سے بھی جو ہے وہ وابستہ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو یا پھر جو ہے غیر پڑھا لکھا ہو اور طبقہ وہ جو ہے سب کو جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ضروری ہے کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں اور شروع سے بھی جو ہے پڑھتے بھی ہے یہ چیز اور سنتے بھی ہیں